अॼुकल्ह जा ॿार पंहिंजे खाली टाइम में मनोरंजन लाइ मोबाइल में सोशल मीडिया जो इस्तेमालु कंदा आहिनि उहे सोशल मीडिया जे थ्रू पंहिंजो टाइम व्यतीत कंदा आहिनि उहे सोशल मीडिया ते यूट्यूब इंस्टाग्राम जेजा जेका जाम सारा सोशल मीडिया जा एप्स आहिनि उन ते सॼो ॾींहुं विडियो ॾिसंदा रहंदा आहिनि उन्हनि विडियो में जे अलावा टीवी में अनेक प्रकार जा सीरियल फिल्मियूं ऐं नंढा ॿार काटून ॾिसंदा रहंदा आहिनि अॼुकल्ह जे ओटीटी प्लैटफॉमनि ते घणी सारी वैबसीरीस बि आहिनि ॿार उन्हनि खे बि वधीक ॾिसंदा आहिनि ॿार ईअं ई ॿार पंहिंजो खाली टाइम में मनोरंजन कंदा आहिनि